आज के आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी का अब हमारे जीवन में बहुत ही बहुत ही महत्तपूर्ण योगदान रहा है जैसे कि जैसे कि जैसे कि जो है प्रौद्योगिकी मानवी सरलता हुआ और वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग ये जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं बनाने वाला बनाने वाला समाधान बनता है इन रूपों बनाने वाला समाधान बनता है जैसे कि हें और क्या होता है कि कहीं कहीं जैसे कि टेक्नोलॉजी का जैसे बूढ़े लोग जो होते हैं हैं बूढ़े लोग जो होते हैं जैसे कि बूढ़े लोग जो होते हैं वो फ़ोन का फ़ोन का भी नहीं यूज कर ओ उपयोग कर पाते हैं और ओ फ़ोन का भी नहीं यूज और कंप्यूटर जैसे कि और लैपटॉप हुआ यही सारी चीज़ें हैं यही सारी चीज़ें हैं जोकि यही सारी चीज़ें हैं जोकि बूढ़े लोग इन सब चीज सब सब चीज़ों का सामना नहीं कर पाते हैं इसीलिए मतलब कहा जाता है कि बूढ़े लोग जो होते हैं उनके उनका जीवन जो है टेक्नोलॉजी जो है बूढ़े लोग जैसे कि टेक्नोलॉजी जो ओ टेक्नोलॉज जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे जीवन को तो आसान उसने कर दिया है उसने आज हर चीज में टेक्नोलॉजी और वह बढ़ती ही टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जा रही है टेक्नोलॉजी लेकिन जो बूढ़े लोग हैं जो बूढ़े लोग हैं वो उनका टेक्नोलॉजी के जैसे कि कहीं भी जाते हैं कि कोई भी कोई भी चीज है अब तो हर सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा ही होती हैं ही हैं तो उनको उनका उनको मतलब बड़ी ही समस्या हो रही है जो बूढ़े लोग होते हैं उनको मतलब हर चीज में ही ये हर हर चीज में मतलब उनको दिक्कत होती है ये लेकिन वो उसने हमारे उसने हमारा जीवन तो आसान कर दिया है लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उनको टेक्नोलॉजी थोड़ा समझ में नहीं आती जैसे लैपटॉप हुआ और कंप्यूटर हुआ और बहुत सारी चीज़ें हैं जोकि बूढ़े लोग बूढ़े लोग बूढ़े लोग नहीं वो कर पाते हैं मतलब टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं हाल में ही एक कोई ही नया टेक्नोलॉजी कोई नया नेटवर्क लॉन्च हुआ था बट मुझे याद नहीं है को नाम उसका जल्दी ही कोई नेटवर्क लॉन्च हुआ था बट याद नहीं है नाम उसका आज के टाइम में जो है आज के टाइम में टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ती जा रही हैं यह लेकिन लेकिन बूढ़े जो वृद्ध वृद्ध लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी का यूज और नहीं पता रहता है इसलिए वो उस चीज का यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अब हमारे जीवन को तो आसान कर कर दिया है मतलब हर चीज़ें ठीक है लेकिन जीवन बढ़िया तो है लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं तो वो अपने जीवन को मतलब कहीं भी जे किसी भी जगह जाते हैं अब तो हर जगह मन्दिर हुआ इस्कूल हुआ कॉलेज हुआ कुछ भी हुआ पैरेंट्स मीटिंग हुई या कुछ भी हुआ तो उसमें मतलब हर चीज पहले तो बूढ़े लोगों को समझाई जाती है वृद्ध लोग जो होते हैं उनको समझाई जाती है फिर कि यह उसके कि ऐसे किया ऐसे करिए ऐसे करिए मतलब उनको बकायदा समझाया जाता है हर सारी चीज़ें तब उन्हें समझ में आता है इसलिए उनके जीवन में टेक्नोलॉजी क्योंकि पहले के जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी न इसलिए और अबके टाइम में तो न अबके टाइम में तो अबके टाइम में तो टेक्नोलॉजी ये का ही ये टेक्नोलॉजी के ही द्वारा हम लोग की हम लोग का जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और हर चीज हर चीज रही है इसीलिए जो है इसीलिए जो है टेक्नोलॉजी का तकनीक टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमारे जीवन का आधार तो बन चुकी है परन्तु किसी प्रकार के तकनीक का प्रयोग जैसे कि हैं कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं बूढ़े लोग भी नहीं कर पाते हैं बूढ़े लोग भी नहीं कर पाते यही सारी चीज़ें जो हैं कि करना बूढ़े लोगों के लिए तकनीक का होना कहीं मॉल जैसे कि कहीं मॉल गए जो लिफ़्ट होती है उससे बहुत लोग नहीं चढ़ पाते हैं बट उसने हमारे जीवन को तो आसान किया है न वो हमारे लिए एक प्रकार की सुविधा ही है लेकिन बहुत लोग जो बूढ़े लोग होते हैं उनका वो नहीं कर पाते हैं न जो बूढ़े लोग होते हैं जैसे कि तो वो लोग नहीं चढ़ना जानते हैं वो एक प्रकार की टेक्नोलॉजी ही है उसने हमारे जीवन को तो खैर आसान कर दिया है कि आप खड़े रहिए चढ़ जाएँगे तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जोकि हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं शिक्षक लोग होते हैं जैसे कि हम लोग हुऍ तो हम लोग को तो हर चीज़ समझ में आती है सारा सब कुछ है सारा सब कुछ है समझ सकते हैं लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उनके उनके टाइम टेक्नोलॉजी तो थी नहीं और शायद इसलिए वो लोग नहीं समझ पाते हैं टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी का कैसे क्या करना चहिए क्या नहीं करना चहिए इसीलिए और सारी चीज़ें हैं जोकि टेक्नोलॉजी के ही द्वारा की जाती हैं सारी जो चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी के ही द्वारा कोई भी चीज हुआ कुछ भी हुआ फ़ोन है ये भी एक टेक्नोलॉजी है कम्पूटर है वो भी एक उसने हमारे जीवन को आसान वो जैसे हमारी हर चीज है उसने हमारे जीवन को और मतलब आसान किया है हर चीज़ें हैं सब कुछ है सब बहुत अच्छा है लेकिन जो बूढ़े लोग हैं न उनके लिए प्रॉब्लम है इसलिए ये वो लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते समय उनको मतलब नहीं किसी चीज का पता रहता है तो वो लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं न इसीलिए